ہیلو کیا آپ شیرِ پنجاب ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں بھائی میں نے آڈر بریانی کا آڈر کیا تھا کیوں کہ آپ کے بارے میں میں نے سُنا تھا اور انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کے شورما اور چکن بریانی کافی فیمس ہوتی ہے تو میں نے آدھی کلو بریانی کا آڈر گیا ہے آپ کے وہاں سے تو آپ سے یہ اِلتجا ہے کہ آپ اِس میں بریانی کے ساتھ پروپر چٹنی دیں اور مسالہ چھڑک کر دیں نہ اُس میں ڈسپوزل کے پلیٹ بھی رکھ دیں اور چمچ بھی دیں اور آپ آپ کی بریانی آج اچھی ہوئی اور لذیذ ہو گئی تو ہم اُس کو دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے تو آپ سے اِلتجا ہے آپ اُس کو اچھی طرح سے پریپر کرکے دیں